दिक्खो तां अस मच्छियां पकड़ने दा तरीका दस्सना पैह्लें कियां पकड़दे अस मच्छियां असें दंऊ त्रै जागत जंदे हे अस इक मेरा दोस्त दंऊ त्रै दोस्त आइयै ते गे अस न्हानै ई खड्ढा च खड्डै ई असें जाइयै केह् करना कि डक्क देना पानियै ई बक्खियै परतना पानियै गी बक्खियै परतियै भी भुस्से कंडे होंदे कंडें कन्नै कंडें दे त्रिंगड़ होई गे कंडें कन्नै जेह्का उस्सै कन्नै डक्क देना पत्थरै गी पत्थरै गी चबक्खै चबक्खै डक्क देइयै इक्क बारी छड़ा नुहाड़ै आस्तै थोह्ड़ा नेहा ओह्दा ओह् रक्खी ओड़ना सुराख जित्थुआं हत्थ जाई ओड़े अंदरै ई हून हत्थ जान देओ जित्थुआं जगह रक्खी दी होंदी सुराख रेही जा उत्थुआं हत्थ छुड़ना बिच्चै हत्थ छुड़ियै बिच्चै ई ते अंदरा ओह् जिन्नी बी होंदी मच्छी ताहीं तुआहीं नेईं जाई सकदी बक्खियै ई सारे कंडे लग्गे दे होने चबक्खै घाऽ कंडे किट्ठे मच्छी कुदै निं जाई सकदी इत्थुआं खाल्ली हत्थै ई जगह रक्खनी मच्छी पकड़ियै बाहर कड्ढनी मच्छी पाई ओड़ी बोरूऐ चार चार पंज पंज किलो मच्छी असें पत्थरा इक्क कड्ढी फिर अस मच्छी कंडै कोला कड्ढदे हे पैह्लें भी असें ई केह् हट्टिया थ्होआ असें ई कुंडा जिसी भाई डोगरी च अस उसी आखदे कुंडा उसी अग्गें अस लागे आटा कनका दा असें बिंद हारा आटा लाया कुंडै गी डोर लानी असें पानी आह्ले रंगै दी ते अच्छा कुंडा सुट्टी ओड़ना असें पानियै च आटा लाइयै सुट्टी ओड़ेआ आटा लाइयै सुट्टेआ जिस बेल्लै असें हत्थै ई पकड़ी दी होनी डोर हत्थै ई मच्छली थोह्ड़ी थोह्ड़ी मच्छली खाई मच्छी उसी कुंडै ई आटा लग्गे दा होंदा उसी आटै गी खंदी आटा खानै दे बावजूद सिस्टम कंडै दा ओह्के स्हाबै दा होंदा उसी उस्सै स्हाबै दा होंदा कंडै ई कि मच्छी खाई ओह् उसदे जातै च पुज्जदी निं ओह् लग्गी जंदी छड़कना मच्छली मच्छली छिड़कदी जिसलै ते हत्थै ई धागा आस्तै आस्तै कंबदा कंबदा ऐ धागा तां समझो मच्छली फसी गेई खिच्चना कुंडा बाहर दस्ती झटका कन्नै अगर खिच्चेआ आस्तै कुंडा निकली बी सकदा जोरें खिच्चेआ ते ओह् मच्छी फसी गै जंदी इत्थुआं फसी मच्छी कड्ढेआ कुंडा बाहर बाहर कड्ढेआ मच्छली कड्ढी रक्खी ओड़ी ते अज्जकल बड्डा बड्डी डबरी च अगर जाना होऐ ते भी अस केह् करदे जाल लैंदे ते जाल छंडदे बड्डा जाल होंदा उसी घुंघरू लग्गे दे होंदे निक्के निक्के मनके ओह् डुब्बी जंदे सारे ते ओह् रस्सी ही ते ओह्दे कन्नै किट्ठा होई जंदा जि्न्नी बी मच्छली बिच्च होऐ ओह् मच्छली सारी बिच दा बाहर नेईं निकली सकदी ते उस मच्छलियै गी अस जालै उसगी खिच्चगे ते बिच्चा निकली जंदी बहुत जादा मच्छली होंदी ते कोई दस्स पंदरां किलो मच्छली निकली गै जंदी मच्छली इसलै पकड़नी होऐ ठंडे थोह्ड़ी नेहीं बारिश होऐ फिर मच्छली हत्थै ई आई जंदी सारी माड़ा माड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा पानी खौदला होना चाहिदा मच्छली जेह्की ऐ ओह् सारी पकड़ोई जंदी